अस जम्मू कश्मीर दे रौह्ने आह्ले न इत्थें बड़े सारे तीर्थ स्थल न देवी देवतें दा स्थान ऐ सारें गी पता ऐ कि देवी देवतें दा स्थान आखदे इसी तीर्थ गी इत्थें जियां कि हून अऊं इत्थें रौंह्दे अस रियासी डिस्टिक च इत्थें आई जंदी इ माता बैष्णो होर बी बड़े तीर्थ स्थल न नौ देवियां देवी पिंडी आई जियां ग्हार बाबा जित्तो एह् जेह् तीर्थ स्थल न उत्थें ते लोग इत्थें बाह्रा बाह्रा दा औंदे पूरे इंडिया बिच्च बाह्रा बाह्रा दा लोग इत्थें माता बैष्णो औंदे साढ़ै माता दे दर्शन करने गी औंदे असेंगी बड़ा इयां चगा लगदा कि बाह्रे दे लोकें कन्नै मिलना होंदा होर बी असेंगी बड़े जादा फायदे होंदे उंदे औने कन्नै इत्थें जेह्के लोग बेरोजगार होंदे कम्म नी थ्होंदे ओह्दा बड़ा बड़ावा थ्होंदा जियां लोग हट्टियां खोह्लदे गड्डियां लेओंदे अग्गैं पिच्छें उनेंगी पजाना ऐटो कीते दे होंदे घोड़े पिट्ठू बगैरा अस लोग साढ़ा बेरोजगार होंदे जेह्के उनेंगी कम्म थ्होंदा ते होर बी पैसे दी जादा बड़ावा होंदा इत्थें बड़े लोग बौह्त जादा साढ़े कन्नै मतलव इयां इज्जत कन्नै रौंह्दे असेंगी अग्गैं पिच्छें कम्म थ्होंदा असें लोकें गी ते गड्डियां शड्डियां चलानें गी थ्होंदियां लोकें असें ओह्दा पूरा ओह् करना असें इस एरिये च रौह्ना बड़ा शैल लगदा अस बड़े किस्मत आह्ले न असेंगी इस एरिये च जगाह् थ्होई दी भाई जगह् बी बड़ी सैल ऐ ते माता बैष्णो दरवार बिच्च अस रौंह्दे माता दा आशिर्वाद ऐ साढ़े सिर पर उस कारण असें लोकें गी मतलव दंगी नेईं आई ऐ पैसें दी बेरेजगारें गी असें सारें गी कम्म थ्होई जंदा असें लोकें गी ते बाह्रे दे लोग औने कन्नै बड़े फायदे होंदे मतलव होर बी बिजनस इकनॉमी रेट बधदे जेह्ड़े बंदे नेईं बी कम्म करा दे होंदे ओह् बी निक्का माड़ा मुट्टा कम्म करियै पैसे कमाईयै ऐटो शैटो चलाईयै अपनै हट्टी शट्टी परशादें आह्ली खोह्लियै अपना कम्म इत्थें सैट्टल करदे अपने परिवार दा पालन पोशन करदे बड़े अच्छे तरीके नै ते इत्थें रौह्ना इत्तें जेह्ड़े तीर्थ स्थल न साढ़ै इत्थें जिसलै टूरिस्ट औंदे बड़ा जादा फायदा होंदा असें लोकें गी बी ते बाकियें गी बी फायदा होंदा कि ओहे बाह्रा दे लोग औंदे जिसलै इत्थें किश किश समान लैंदे इत्थें दियां चीजां दिखदे नमियां नमिंया जियां होर बी शाल होंदे लोकै बनाए दे होंदे अपनै हत्थैं कन्नै लाका दे लाकर शाकर लैंदे बड़ा फायदा होंदे लोकें गी प्राफिट होंदा इत्थें दे लोकें गी अग्गैं पिच्छें कुदै उनैं इक थ्हारा दा दुऐ थाह्र जाना होऐ ओह् गड्डियां बुक करदे ओह्दे कन्नै बी बड़ा जादा फायदा होंदा लोकें गी इत्थां दा उप्पर जाना होऐ ऐटो शैटो लग्गे दे टिककां कटांदे बड़ा जादा फायदा होंदा ते कन्नै इस चीजा दा असेंगी बड़ा जादा फायदा बी ऐ ते इक गल्ल थोह्ड़ा बौह्ता नुक्सान बी ऐ कि के लोग जेह्के बाह्रे दे औंदे साढ़े कन्नै इसी धर्म स्थल गी धर्म नेईं समझदे केईं केईं लोग सारे नेईं बिच्च बिच्च लोग होंदे कि बड़ा जादा गंद पांदे जादा जादा गंद खलारी ओड़दे जादा मतलव कि अपने साफ सफाई रक्खना चाही दी इयै होना चाही दा कि बड़ा जादा बुरा लगदा कि इत्थें गंद नेईं फलाना चाही दा माता दा दरवार ऐ ते लोग केईं केईं बैह्सां करना स्टार्ट होई जंदे लड़ाईयां करना स्टार्ट होई जंदे शराबां पियै आई जंदे ते अपनी गल्ल नेईं मनदे ऐसा नेईं करना चाही दा कि जियां बाह्रे दे लोग औंदे असैं उंदी इज्जत करनी उंदा फर्ज बनदा कि अस बी इंदी इज्जत करचै शैल मतलव अपने मजे कन्नै करना चाही दी केईं केईं लोग नेईं करदे ऐसा लड़ाई करने पर उट्ठी जंदे किश किश करना स्टार्ट होई जंदे गड्डियां भन्नना स्टार्ट होई जंदे अपना लोग लड़ाई करदे ओह् चीज असेंगी बड़ी जादा बुरी लगदी किश किश लोग गंद फलाई ओड़दे ओह् गल्ल नेईं मनदे फ्ही जेकर इयां ठाको उनें कार्ड नेईं लैने थोह्ड़ी अपनी गै चलांदे एह् नेईं करना चाही दा उनें मतलव सारें दी सुनना चाही दी मतलव अच्छी सक्युरिटी होंदी इत्थें पुलसियें दी ते उंदे कारन उने सारें गी गल्ल मन्ननी चाही दी साढ़ै कन्नै मिली जुलियै रौह्ना चाही दा असेंगी बी अच्छा लग्गै ते उनेंगी बी अच्चा लग्गै कि दुऐ सैह्र गेदे अस तीर्थ स्थल बिच्च गेदे उसी तीर्थ स्थल समझन ते शैल भगती नाल पूजा करन केईं केईं लोग करना स्टार्ट होई जंदे किश किश कम्म ते ओह् बड़ा जादा गंदा होंदा बूरा होंदा कि एह् नेईं करना चाही दा असेंगी अपने मजे कन्नै आए तीर्थ स्थल शैल पूजा पाठ कीती घूमे फिर नमीं नमीं जगाह् दिक्खियां इत्थें इन्नी इन्नी शैल जगाह् न माते दी बनी दियां दरवार ऐ ते फ्ही बी लोग एह् जेह् कम्म करदे एह् जेह् कम्म करना बिल्कुल गल्त ऐ एह् नेईं करना चाही दा एह् चीजें गी थोह्ड़ा बुरा लगदा बाकी असेंगी बड़ा स्हेई मतलव जादा बड़ा सैल लगदा इस दरवार लगदा इस दरवार च माता कोल रौंह्दे अपनै कटरा सैह्र बिच्च बड़ा अच्छा लगदा ते लोग बी औंदे बड़ा जादा साढ़े पैसे बिच्च बी बड़ावा होंदा असेंगी कम्म थ्होंदे जो बेरोजगार लोग उनेंगी बी कम्म थ्होंदे इत्थै गल्ल टूरियम जेह्का साढ़ा गल्ला बड़ी शैल ऐ असेंगी नमां नमां ऐक्सपिरिंस थ्होंदा मतलव नेहा नेहा तजरवा थ्होंदा असेंगी भाशा उंदी भाशा बी थोह्ड़ी थोह्ड़ी समझ औंदी सिक्खने गी थ्होंदा कि कनेह् हिसाबे दे लोग न उंदे कन्नै बी फिरने गी जाई सकदे उंदे कन्नै बी थोह्ड़ा रेहियै मुली जुलियै रौह्ने कन्नै बड़ा इयां असेंगी तजर्वा थ्होंदा कि अस केह् सनाचै तुसेंगी ते बड़ा सैल लगदा असेंगी उंदे कन्नै ते इत्त गल्ला साढ़ै कल्ला एह् शैल बी ऐ ते बुरा बी ऐ ते ठीक ऐ